तकनीकी क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे जीवन में जो बदलाव आया है आज के समय में लोग मोबाइल फोन से गाना सुनेंगे विडियो देखेंगे इस तरीके से ये अपना मनोरंजन करते हैं लेकिन पहले के समय में ये सब नहीं था तो लोग यानि अपने एक जगह इकट्ठा होके रामायण मण्डल है भजन है कीर्तन है इस तरीके से अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये करते थे कार्यक्रम करते थे और उसका आनंद उठाते थे और अपना मनोरंजन करते थे और एक दूसरे से मिलते थे जुलते थे एक दूसरे के बारे में जानते थे कौन कैसा है क्या है किसके जीवन में क्या चल रहा है लेकिन जब से आजकल ये मोबाइल फोन आया है इसके माध्यम से सब मनोरंजन करते हैं तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है सोचना चाहिए इसपे ये लोगों ने एक परिवार ही देखा जाए उदहारण के तौर पे एक परिवार में चार लोग हैं तो चार लोगों के पास आपको मोबाइल फोन पाया जाएगा और जैसे ही उनको थोड़ा सा समय मिलता है तो वो चारों अपने अपने फोन में लग जाते हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो चारों एक दूसरे से बात करें और हालचाल पूछे तो फिर तो आस पड़ोस मोहल्ला बस्ती गाँव ये तो फिर आप भूल ही जाइये कि इनकी क्या स्थिति होगी तो यह बहुत ही सोचने वाली स्थिति है अब पहले बहुत अच्छी स्थिति थी और आज की स्थिति में देखा जाए तो बहुत अंतर है और खराब स्थिति मानेंगे हम तो इसको